आमचे भारतीन जें गोंय आसा गोंय एक राज्य हे राज्यान कोंकणी ही भास आमची ओळख हे कोंकणी भाशेंतल्यान आमची ओळख दिसता आमची संस्कृताय आनी आमची ओळख ही कोंकणीन भाशेंतल्यान ही कोंकणी भाास आमी सोदांच आमगे दिसपोट्या दिसपोट्या संवसारान आमगे जिवितान आमी कोंकणी भास उजार करतात जावं आमगे फामिली आमगे गोरचीं आमगे शेजारी सोयरीं सोगळीं कोंकणी भाास उलयतात आख्ख्या राज्यान उलयताय कोंकणी भाास आनी हें आमगे कोंकणी भास राज्याची भास ही आमगेली कोंकणी भाशेन जायते आसा जायते भाशेची आमगे नॉर्थ कोंकणी आनी सावथ कोंकणी मात्शें मात्शें डिफरंस आसा पूण ही कोंकणी भास सगळींच उलोयतात आनी ही भाशेंत आमची ओळख संस्कृताय सगळें आसा आमगे कोंकणी भाशेंतल्यान आमगो एकवट आमगे एकवट कोंकणी भाशेंतल्यान दिसता आमची फूड आमगे फूड कोंकणीचे गोवन कल्चर आमगे संस्कृताय आमगे गोंयकारांचे कोंकणी भाशेंतलेन जें संस्कृताय आसा जें जेवण आसा शीत कोडी नुस्तें जावं रोस आमलेट जावं शाकुती जायते भाशेंतले आमचे फेस्तान जेन्ना लोक एक जातात फेस्त फेस्त आमगे फेस्तान जें ट्रेडिशन आसता आमी ट्रेडिशन कल्चरान आमगे कल्चरान आमचे ट्रेडिशन यूज कोतात आमगे रिती रिवाज आसा उमके उमके फेस्तांनी जावं फेस्तां जायतीं फेस्तां पासकाचे फेस्त नातालाचें फेस्त जावं शिगमो जागोर चवथ दिवाळी जायतीं फेस्तां आमी कोंकणी लोक ही गोंयकारां एक एक मेळोन जावचीं दुसरे दुसरे धर्माचीं मेळोन हें हें कोंकणी हें भाशेंतल्यान आमी एक जातात आनी सगळीं एक मेळोन सगळीं फेस्तां करतात सो सॅलेब्रेट कोता हीं सोगळीं फेस्तां आमी कोंकणी भाशेंतल्यान आमगे गोंयांत पोर्चुगेज रूल केल्ले आनी नायनटीन एटी सॅवनान ही कोंकणी भास ऑफिशल केल्ली गोंयांत ही कोंकणी भास आज पर्यांत सोगळींच उलोयतात जी दुसरी दुसऱ्या गांवांत सावान येतात तेमी रावतात तेमी बी उलोवपा लागता आनी ही भास ऑफिशल केल्या कोंकणी भास हे भाशेन आमगे सोगलीं बिलाँंगींग्स बिलाँंगींग आमगेले कल्चर आमी एडाप्ट केल्याय ते आमगे जेवण आमी घालता तें रेहण सेहन आमगेले रोप घालतात कित रोप घालता ते सोगळें हे हे भाशेंतल्यान सोगळें दिसता आनी आमी उलयताच एकामेकाकोडे एकामेकाकोडे संवाद सादर कोतात किश कोन संवाद सदांचो संवाद आमगे कोंकणी भाशेंतल्यान जाता सो इतलें सांगूंक जाय आहलें म्हाका कोंकणी भाशेचें आमगेलें